प्रत्येक गोंयकाराक कोंकणी भास ही इमपोर्टंट कित्याक कोंकणी भास ही प्रत्येकाच्या रक्ता रक्तांत आसा म्हणूंक शकता आमी गोंयान आसलेल्या प्रत्येक मनश्याक कोंकणी भाशा कळटा गोंयच्या बारकेल्या गांवातल्यान व्हडल्यान व्हडल्या शहरान सुद्दां प्रत्येकाक कोंकणी कळटा भायल्यान आयल्लो वेगळ्या देशांतलो वेगळ्या राज्यांतलो मनीस सुद्दां आयज कोंकणी भाशेचो प्रेमी जाला गोंयान येतकर कोंकणी भास शिकचीशी तांकां दिसता आनी ती सोंपी आनी सटीक आसल्या कारणान कोणी ती शिकोंक शकता कोंकणी भाशेन आमच्या संस्कृतायेची मुळां जपलेली आसा धालो म्हटले जाल्यार धालांची गितां कोंकणीन शिमगो म्हटलो जाल्यार शिमग्याची जती कोंकणीन चवथ दिवाळी हाका म्हणटा ती भजन किर्तनां कोंकणीन त्याच वांगडा जर केन्ना कोणागेर कसलो वाडदीस नाल्यार कितें आसत जाल्यार त्या वाडदिसाक म्हणटा तीं गितां हळदीक हाका ताका म्हणटा त्यो होंवयो सुद्दां सगळ्यो कोंकणीत आसता कोंकणी भाशेन जेन्ना खंयचेंय गीत येता तेन्ना त्या गितान आसलेले जे भाव आसात ते भाव समोरच्या व्यक्तीक एकदम सोंपे तरेन कळटात संस्कृताय जपप म्हणजे किदें संस्कृताय जपप म्हणजे आमचो जो एकदम भांगरा सारको इतिहास आसा तो इतिहास फुडले पिळगेक कसो पावोवप हाजी जतनाय करप आनी कोंकणी भाशेंतल्यान ही गोश्ट पुरेपूर जाता आमच्या फुडल्या पिळगेक आमचो किदें इतिहास आसलेलो हो कोंकणी भाशेन सांगतकीर तांकां ताच्या वांगडा तांचो अर्थ तेचो इंपोर्टन्स तो आमच्या भाशेंतल्यान कनवर्सेशन करतकीर ताचे जे फिलींगस आसा त्यो इजिली तेंका कळटा कोंकणी भाशेन आमच्या अस्मितायेक खूब प्रेरीत केल्या एखाद्या खंयच्या गोश्टीक मोटीवेट करपाचें काम आसत जाल्यार ती कोंकणी भाशा करता एखादो खंयचो असो एक क्षण आसा समजा जितूर त्या मनश्याक आमकां प्रोत्साहीत करून तांकां फुडें करपाक काडपाक जाय जाल्यार आमी खंयच्या दुसऱ्या भाशेन दुसरी भाशा ताका कळटा पूण तितूंतल्यो भावना ताका कळना जाल्यार कशें आमी ताका प्रेरीत करतलीं ते खातीर कोंकणी भास इतली इंपोर्टंण्ट आसा की कोंकणी भाशेंतल्यान जेन्ना आमी ताका प्रेरीत करतात ताका ते शब्दांच्या फाटलो जो भाव आसा तो ताका कळटा संस्कृती ताच्याच वांगडा दुसऱ्यांक प्रेरणा दिवप ह्या गोश्टीं खातीर त्या एखाद्या व्यक्तीक ती भाशा कळप इंपोर्टंण्ट रेदर कळप म्हणच्या पेक्षा तेज्या फाटल्यान ज्या शब्दांच्या फाटल्यान ज्यो भावना आसात त्यो भावना त्या समोरच्या व्यक्तीक कळप हें इंपोर्टण्ट